हम जानवरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ाव जुड़ सकते हैं जैसेकि कुत्ता है या गाय है तो वैसे तो गाय के साथ ज़्यादा जुड़े रहूँ गाय हमारे लिए दूध उपलब्ध कराती है उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको खिलाने में बहुत मज़ा आता है और गाय एक ऐसा पशु है जो भारत में उसको गाय माँ भी कहा जाता है क्योंकि गाय रखने से घर में गुण दोष अच्छे रहते हैं परिवार में सुख शांति बनी रहती है गऊ माता एक के नाम से भी जाना जाता है इसे